जम्मू दे लोग जेल्लै फ्री टाइम होंदा ओह् बाह्बे जांदे घूमने आस्तै रैस्ट्रोरैंट बी जांदे पार्टियां बी करदे जां केईं लोक ब्यूटी पालर जंदे केईं लोक गप्पां मारदे पार्टियां करदे रैस्ट्रोरैंट बिच्च जांदे गड्डियें च घूमदे ते अग्गें पिच्छें रिश्तेदारें दे घर बी जांदे ते अपना उस टाइम बड़े शैल तरीके कन्नै स्पैंड करदे सारे लोक